में फ्लिप्प कार्ट तूं न बच्चे दियां कताबां मंगाइयां जेह्ड़ा अलोम्पियार्ड होंदा डिफरंट डिफरंट सब्जैक्ट दियां कताबां मंगाइयां कोम्पिटेटिव इग्जैम होंदा छोटे बच्चे ताईं ते मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रेहा बड़ी अच्छियां अच्छियां कताबां न ते बड़े सस्ते रेट पर मिगी मिली गेईयां मार्किट च इन्ना डिसकाऊंट नेईं होंदा मार्किट च दस कोला पंदरां पर्सैंट डिस्काऊंट मिलदा ऐ पर एह्दे च मिगी बीह् कौला पन्जीह् प्रसैंट मिगी डिस्काऊंट मिली गेआ और अच्छा मैटरियल मिली गेआ कताबां घर आई गेईंयां ऑडर घरै कीता ते घर गे आई गेईयां बाजार जाने दा टाइम नेईं होऐ कुसै कौल जां बाजार नेईं जाई सकदा घर गै चीज आई जा ते सस्ती आई जा ते होर केह् चाहिदा मेरा बड़ा अच्छा एक्सपिरियंस रेहा ऑनलाइन कताबां मंगबाने दा ते मेरा मन करा दा में होर बी कताबां शैल शैल ऑनलाइन मगां